ग्रामीण समुदाय के युवा कृषि को करियर या जीवनशैली के रूप में देखते हैं कृषि हमारा एक अच्छा अच्छा रोज़गार है जो हमें एक अच्छी जीवनशैली जीने के लिए प्रेरित कर सकता ता है हम कृषि कार्य करके गेहूँ का उत्पादन कर सकते हैं और अपने देश गाँव के लिए अनाज उत्पादन कर सकते हैं जिससे कि देश में उस जीवनशैली व कृषि कार्य को बढ़ावा मिल सके युवा खेती करने के लिए नए तरीके आज़मा रहा है जैसे कम पानी में कम लागत में अच्छी खेती हो सके और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती में अच्छा उत्पादन हो सके तथा अच्छी लागत मिले और अच्छा पैसे और अच्छी आमदनी हो सके युवा खेती के लिए कुछ नए तरीके भी अपना रहा है जो इस प्रकार है जैसे इस्पिरिट डील नलियों के माध्यम से कम पानी में अधिक कार्य करना और जल संवर्धन को बढ़ावा देना जिससे पानी की बचत हो सके और अच्छी खेती हो सके खेतों में जो चीज़ों की आवश्यकता हो वही दे सके ओर अन्य कोई चीज़ें ना दें जिससे कि कम लागत में अच्छी इन्कम हो सके और एक नए रोज़गार मिल सके जिससे देश को खेती के लिए बढ़ावा मिल सके